میرے پاس سب سے پہلے نوکیا کے کی پیڈ فون تھا جس میں ہم بس بات چیت کر سکتے تھے تھوڑا بہت گیم وغیرہ کھیل سکتے تھے لیکن آج جب سے ہمارے پاس اسمارٹ فون آیا ہے اور اس میں ڈھیر ساری ٹیکنالوجیاں جو ہماری پڑھائی میں سب سے زیادہ مدد کرتی ہے ہمیں بہت کچھ نئی نئی سیکھنے کے سیکھنے میں مدد کرتی ہے اور ایک سے ایک چیزیں جو ہم گھر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں جیسے پیسے کما سکتے ہیں اور کسی کو بھی کچھ بھیج سکتے ہیں کہیں سے بھی کچھ خرید سکتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی ایک بہت ہی آسان ہماری زندگی کو بہت آسان کر چکی ہے اور ہمیں بہت اچھی طرح سے اپنی عادت لگا چکی ہے جس کی وجہ سے اب ہم اسمارٹ فون اگر نہ ہو ہماری زندگی میں تو یہ بہت ہی مشکل سی زندگی ہو جائے گی پہلے کے زمانے میں ہمیں ٹیکنالوجی نہیں تھی تو ہمیں عادت بھی نہیں تھی اس چیز کی اب بہت زیادہ ہی ہم عادت لگا چکے ہیں اسمارٹ فون ایک بہت ہی ضرورت کی چیزیں ہو چکی ہے ہماری زندگی کے لیے اگر نہ ہو تو پھر بہت مشکلات آئیں گی